आमी पुरायपणीन शिक्षण आनी जिविताची तत्वां म्हणल्यार प्रिंसिपल हाजे कडेन जुळोवपाक शकना कारण जिविताचें जीं तत्वां आसा वा प्रिंसिपल्स जे आसात वा मॅनर्स म्हणुया ते खंय तरी आमच्या सरभोवतणींतल्यान आमकां मेळटात आमच्या घरांतल्यान मेळटात शिक्षणांतल्यानूय आमकां वेल मॅन गूड मॅनर्स मेळटात पूण त्यो आख्खेच गूड मॅनर्स आमकां शिक्षणांतल्यानूच मेळटात अशें ना चडशे आमकां ते प्रिंसिपल्स जे आसात ते आमच्या सर भोंवतणींतल्यान मेळटा आमच्या आवय बापाय कडल्यान मेळटा आमच्या घरांतल्या वातावरणांतल्यान मेळटा